عمومی طور پر زبانوں کے ایک دوسرے پر اثرات سنسکرت کا اثر سنسکرت قدیم ہندوستانی زبان ہے اور بہت سی جنوبی ایشیائی زبانوں کی جڑ ہے اردو ہندی بنگالی پنجابی اور دیگر زبانوں میں سنسکرت کے الفاظ اور گرامر کے اصول شامل ہیں مثلاً ہندی اور بنگالی میں بہت سارے الفاظ سنسکرت سے آئے ہیں سنسکرت نے مذہبی ادبی اور سائنسی لغت کے گہرا اثر چھوڑا ہے انگریزی کا اثر انگریزی ایک عالمی زبان ہے اور جدید دور میں بہت سی زبانوں پر اس کا اثر بڑھ گیا ہے خاص طور پر سائنس سائنس ٹیکنالوجی اور کاروبار کے میدان میں اردو ہندی اور دیگر زبانوں نے میں انگریزی کے بہت سے الفاظ شامل ہو گئے ہیں جیسے کمپیوٹر ٹی وی کار وغیرہ